सरासन्स्रायै जों गगा मोनोब्ला न'आवनो फाहामथाय लायो माने गुबुन डक्टर बा मुलि बेफोरबायदि जानांलाया माने न'आवनो माखासे सांग्रां जानाय लोंनाय बा नोंनि माबाफोराव सांग्रांथि थानानैनो नोंनि गगा मोननायखौ गाहोनो हायो आरो बेफोरनि गेजेरावनो जादों हरनि समाव बा उनदुनायनि सिगां आरो दै गुदुं गासोमनाय दै गुदुं गासोमखांनानै थाव गोथां फुननाय एबा थाव गोथां गोजाबो फुननो हायो बा थाव गोथांआवहाय सामब्राम गुफुर सारनानैबो फुननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो सामब्राम गुफुरनि माला सुनानैबो गाननो हायो जायजों गगा मोननाया एसे रेहाय मोनो आरो ओमफ्राय बेफोरजों लोगोसेनो दंबावो थाव गोथां मोनामसुनानै सुरुपखोनाय बा थाव गोथांनि थरथिंसे हा मा होनो गनथंजों हगार हरोब्लाबो गनथंजों लुनानै खुगाजों थांलायनाय हरोब्लाबो माने गगा मोननाया एसेनिफ्राय रेहाय मोनो आरो ओमफ्राय जों मोनसे बिस बिस बिफां होननाय दं आरो जायखौ एमाव डेनायाव बाहायो ओमफ्राय बहा बहा बाहायो आं बेखौ मिन्थिया बेनि रोदाखौ माला सुनानै गानोबाबो माने गगा मोननायनिफ्राय रैखा मोनो आरो बेफोरबायदि सिकितसा बा फाहामथाय राहाफोरखौ आं जोंनि गामियावल' नुवा माने गोबां जायगानि सुबुंफोरानो बेफोरबायदि फाहामथाय लायो आरो गगा मोनोब्ला